हैलो हैलो सतनाम साखी झूलेलाल जय झूलेलाल फर्नीचर हलो हलो हा राजपाल फर्नीचर हाणे असां नओं घरु वरितो आहे घर में फर्नीचर मस्तु ठाराहिणो आहे सुठे नमूने माना छा हले थो हाणे अघु ॿुधायो सॼो फर्नीचर घर जो

जहिड़े माना हिसाब में जीअं सुठे नमूने कीअं थींदो माना सभु गॾु थींदो न त अलॻि अलॻि जीअं हिसाब में जीअं फर्नीचर थींदो आहे डायनिंग टेबल थियो सोफा सेट थियो घरु घरु माना रूमनि में सभु अलॻि अलॻि पलंगु ईअं सभु हा हा अछा अछा हा हा हा अलॻि अलॻि हा हा

अछा न न सॼे घर जो सुठे नमूने मस्तु हिकु करो सुठो लॻे साॻ यो हुजे सुठे नमूने हा त सुठे नमूने माना साॻ जो बि त हो उचो ई हूंदो आहे न साॻ जो त उचो ई हूंदो आहे न साॻ जो सुठे नमूने हा बिल्कुल हा रंधिणे जो त सॼो शो ई अलॻि थींदो आहे हू त सुठे नमूने ई थींदो आहे

हॉल जो

डायनिंग टेबल हा हा

हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु

अछा अछा अछा अछा ईअं अछा हा हा हा हा बिल्कुलु अछा अछा ईअं हा ठीकु आहे

ओके ओके हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ईंदा ओके हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ईंदासि हा न